बचपन च जिसलै अस सर पराने ओह् लिंदे हे जिल्लै पराने उनें दिनें चलदे हे गाने गुने सुनने होंदे हे ते डैक होंदे हे पराने और ओह्दे च कैसेटां होंदियां हियां रिकार्डिंग जेह्ड़ियां कैसेटां कैसेटां होनियां कैसेट जिसलै प्ले करने आस्तै ते पैह्ले पैह्ले एह् होंदा हा के ओ उसलै थ्होंदी ही साढ़े टाइम पच्ची रपे दी इक कैसेट थ्होंदी ही और पच्ची रपे बड़ा मुश्कल होंदा हा उदे चा कोई गाना होंदा हा जां इक जां दो गाना ठीक होना बाकी गाने बाकी गाने खराब मतलब पसंद नि औने इक अद्धा जो इक दो गाना चलना पिक्चरां जि'यां के गाना चलना उस गाने आस्तै असैं पच्ची रपे इक गाने आस्तै ओ इन्ने पैसे नि करने हुन होंदे निं ऐ हे पैसे इन्ने ज्यादै तो ओह्दे बाद केह् होया कि रिकार्डिंग सिस्टम चलेया रिकार्डिंग करने आस्तै असैं केह् करना कि पैह्लैं पूरे पैह्लैं पूरे इक कापी पैन लेना पूरे लिखने गाने लिखने एह् ओह्दी फिल्मां ऐ एह् एह् गाना एह् ऐ और फिल्मां नां एह् ऐ और फ्ही जाना असैं बजारा जाना बजार जाने दे बाद उने रिकार्डिंग करने इक इक गाना इय्यां कड्ढियै फ्ही ओह्दे बाद च उनै रिकार्डिंग करना एह् मैमोरी ऐ साढ़ी एह् बी इक जादाश्त ऐ एह् बी अच्छी ओह्दे बाद उनै दिक्खेआ कि ओह्दे हा बाच जि'यां के पराने गाने गूने लिखना रिकार्डिंग करवांदे बगैरा और ओह्दे बा कन्नै कन्नै अस अस जिसलै कोई बीसीआर बगैरा जां कैसेटां कुसटां लानियां जिल्लै ते इक घर जियां के म्हल्ले असैं मतलब कट्ठे होइयै चऊं पञैं बंदैं कट्ठे होइयै ओ बीसीआर लेना और कराये उप्पर लेई आना पूरी पूरी रात पिक्चरां दिक्खनियां रातीं दी होंदियां हियां चार पिक्चरां चार कैसेटां लेइयै औना चाऊं कन्नै पूरी रात निकली जंदी ही पर फ्ही ओह्दे बाद च दिक्खना पैह्लैं केह्ड़ी लानी पैह्लैं केह्ड़ी पिक्चर लानी पैह्लैं केह्ड़ी लानी कुसै बोलना एह् लानी एह् लानी फ्ही असैं इक लानी फ्ही ओ दिक्खनी फ्ही दूई मतलब इक घर जिस घर असें चली जाना उ'नैं थल्लै कोई अपनै तरपाल तरपूल बगैरा बछाए ओह्दे उप्पर पूरी रात बैठे रोह्ना पूरी रात पिक्चरां दिक्खनियां रातीं दि'यां चार पिक्चरां होंदियां हियां एह् पिक्चरां दिक्खनियां असैं ओह्दा ओह्दे कन्नै कन्नै बचपन च एह् होंदा हा कि असैं माल मूल चारणे माल बच्छे बगैरा चारणे जाना चारणे जाना अग्गैं उत्थै एह् ऐ क असैं कट्ठे होई जाना कबड्डी कुबड्डी खेलन लगी जाना और कबड्डी खेलने दिक्खना ओ कपड़े शपड़े फट्टी जान कुतै घर आइयै उत्थैं मार मूर बज्जनी घरे आह्लें हा ओ डरना बक्खरै के कपड़े फट्टी जाने इत्थै मार पोनी ते ओह्दे बाद कन्नै कन्नै एह् चीजां होंदियां हियां कैसेटां कन्नै महाभारत ते रमायण दिक्खने आस्तै ग्रां च कुतै इक यां दो घरैं टीवी होंदा हा ग्रां च टीवी निं होंदा हा और एंटीना होंदा हा दूआ डीडी वन उप्पर चलदा हा महाभारत दिक्खने ओ हा केई बारी केह् होना के हल्ली जाना ओ हल्ली जाना हल्लने आह्ला एंटीना जिसलै एंटीना हल्ली जाना चार पंज बंदे उत्थै असैं लग्गी जाना एंटेना हल्लिया तो उस्सी ल्हांदे ल्हांदे ल्हांदे मतलब ओ सिग्नल गै नि आना उदे उप्पर ओह् असें ओ उस्सी ल्हांदे ल्हांदे गै ते टाइम होई दा ओ ओ होइया टाइम टुईम होई जाना साढ़ा उत्थैं असैं गै दिखदे ल्हांदे ल्हांदे केह् पता दिक्खना मौका ही नेईं मिल्लै ओह् एपिसो ओह्दी जेह्ड़ी स्टोरी ऐ ओह् खत्म होई जानी क्हानी एह् चीजां बचपन दि'यां और और इक अच्छी मैमोरी बचपन दी एह् बी इक अच्छी मैमोरी सारें हां अच्छी ऐ के उ'नैं दिनैं स्कूल अस चढ़दे हे मैं पढ़दा हा तीसरी च तो टाइम दा पता गै निं हा होंदा के किन्ने बजे जाना ते इयां इयां मतलब इय्यां जाना असैं कुसे पुच्छना भाई टाइम केह् होया तां तुक्का मारियै सनाऊ ना अगलै एह् होया ते जाना घरा पैदल जन्दे हे पैदल हां कोई दो ढाई किलोमीटर तिन किलोमीटर तिन किलोमीटर पैदल जाना घड़ी होनी निं टैमां दा पता नि लग्गना तो रस्तै कोई जा दा होऐ बंदा ते पुच्छना कुसे टैम टैम केह् होया टैम केह् होया उसलै पता लगना तो ज्यादा मतलब चाचा होरैं मिगी घड़ी लेई दित्ती ही उस टाइम उस टाइम टाइटन दी घड़ी बोह्त मैहंगी मतलब साड्डे अट्ठ सौ रपे दी घड़ी लेई और बड़ी अच्छी दिक्खै करै स्कूल सारे बच्चे दिक्खन जे घड़ी केह्ड़ी घड़ी आई घड़ी आई घड़ी आई टाइटन दी घड़ी बड़ी अच्छी ओ ओ सबतो अच्छी जेह्ड़ी मैमोरी ऐ जेह्ड़ी ओ ऐ